جی ہاں سب کے ساتھ کھانا کھانا مجھے آ پسند ہے اور ایسی تقریبات میں نے شادی بیاہ یا چھوٹے موٹے مطلب گیٹ ٹُوگیدر میں یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں باقی یہ پوجا بھوگ میں یا کرسمس ڈِنر میں یا مندروں میں تقریبات وغیرہ یہ سب میں نے نہیں دیکھا ہے اور کبھی میں اِس میں شامل بھی نہیں ہُوا ہوں